सारें कोला पैह्लें ते में मेरा घर ऐ परिंथा रियासी ते से ते बज्जै दे हे नौ ते अस कोई जा दे हे दस पंदरां लोग ते असें मतलब इक कैब बुक कीती इक गड्डी निक्की नेही कीती ही ते असें कीता पैह्लें फोन ड्राइवर गी असें आखेआ असें ई कैब चाहिदी ते असें इक जगह् घूमने ई जाना कुत्थै जाना हा असें घूमने ई इत्थै अपने चिनकाह् आह्ले पास्सै रियासी ऐ इक जगह् बड़ी शैल चिनकाह् उत्थै मतलब लेक नेही ऐ बड़ी शैल नेही ते असें पूरी पूरी ट्रिप दी उसी इनफार्मेशन दित्ती उसी सनाया असें इत्थै इत्थै जाना ते टाइम होंदे ई उसी सनाई ओड़े दा हा असें इन्ने बजे जाना ऐ ते असें ई उत्थूं दा पिक करी लैएओ उस दिन केह् तरीक ही कोई तेरां तरीक ही ते अस गे हे घूमने ई मतलब बड़ा मजा आया हा एह्दा ते